میرا نام ساحل ہے اور میں نے ایک ٹرین کے سفر کا منصوبہ بنایا ہے میں موجودہ حالات کے پیشِ نظر یہ یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ میرے سفر میں کسی قسم کی تاخیر یا ٹرین کی منسوخی کا اندیشہ نہ ہو براہِ کرم آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹرین نمبر ایک دو سات آٹھ تین کی تازہ ترین صورت حال کیا ہے اگر کسی قسم کی تبدیلی یا تاخیر متوقع ہو تو میں مناسب متبادل کا بندوبست کر سکوں آپ کی رہنمائی اور تعاون کے لیے شکرگزار ہوں